ہیلو ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں ارے مجھے شملہ گھومنے کے لیے جانا تھا اگلے ہفتے تین دن کا ہم لوگوں کا سفر ہے اس کے لیے ہمیں انووا کار کی ضرورت تھی آپ کے یہاں کوئی کار مل جاتی تو بہتر ہوتا ہم لوگ چھ لوگ ہیں تین دن کی سفر ہوگا ہمارا یہ تو یہاں پر اپنی گاڑی ہوتی ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے گھومنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پر ایک ہوٹل میں رکیں گے تو جیسے ہمیں کہیں جانا ہو باہر گھومنے کے لیے ہوٹل سے تو کوئی زیادہ ٹینشن نہیں رہتی گھومنے کے چکر میں اپنی گاڑی ہو تو اور آپ بتا دینا کیا حساب چلے گا کلو میٹر کے حساب سے کتنا لیں گے آپ شملہ جانا چاہتے ہیں ہم ایک ہفتے کا پلان بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی